برتن دھونے کے کئی طریقے ہیں جیسے کہ ہم الگ الگ طریقے گاؤں میں شہروں میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی راکھ سے دھوتا ہے تو کوئی صابن سے دھوتا ہے اور برتن دھونے سے یہ ہے کہ ہم کھانا صاف سے کھا پاتے ہیں کیونکہ برتن دھونے پر ہی کھانا اچھا لگتا ہے کھانے میں اور کئی طریقے کے گھر میں برتن بالکل تیل والے رہتے ہیں جیسے تیل والے برتن میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تیل والے برتن اتنی طریقے سے صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا ہے صاف نہیں ہونے کے کارن اس میں گندگی لگی رہتی ہے اس وجہ سے ہم کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتے اور تیل والے برتن کافی زیادہ خراب لگتے ہیں اور گھروں میں برتن صاف سے رکھنا چاہیے کیونکہ صاف طریقے رکھنے پر ہی برتن چمک اٹھتی ہے اور اسی طریقے سے ہم برتن کی کئی طریقے سے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ گھر میں کتنے ایسے ہیں جو برتن کو صاف نہیں کر پاتے ہیں ڈھنگ سے اور موبائل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں برتن کو صاف طریقے پر دھونے ہی سے کھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ تیل والے برتن بالکل ہی خراب رہتے ہیں اور تیل والے جیسے برتن رہتے ہیں گندگی لگی رہتی ہے اس میں گندی گندگی چپک بھی جاتی ہے اور اسی طریقے سے برتن وہ بیکار لگتی ہے اور اور برتن اچھی طریقے سے دھونے پر ہی اچھا لگتا ہے من کو شانتی ملتی ہے اور برتن کو صحیح صحیح طور پر دھونا چاہیے